मुंहिंजे घर महिमान ईंदा आहिनि मूंखे त इलाही सुठो लॻंदो आहे जंहिं खां मुंहिंजो पहिरियों ॿुधाईंदा आहिनि कि मां अचूं था असां अचूं आं त उहे त मूंखे ॿिया बि इलाही वणंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ मां इलाही तयारी करे रखंदी आहियां सिंधी पकोड़ा सभु तरीक़े जा पकोड़ा ठाहींदी आहियां आलू जा वाङण जा गोभी जा हू जेके बि पसंदि ईंदा अथनि खाईंदा आहिनि वरी उन्हनि जे लाइ खाधो रोटी ठाहींदी मानी ठाहींदी आहियां अगरि मूंखे प जेके मूंखे अर्जंट जीअं अची वेंदा आहिनि त उन्हनि जे लाइ बि मां खीचा वग़ैरह पापड़ पचाए वठंदी आहियां बिस्किट विस्किट मूं में महिमाननि जी ख़ातिरदारी करणु इलाही वणंदी आहे मूंखे त वणंदो आहे वरी मां ॾिसंदी आं महिमान कहिड़े क़िस्म जा आया आहिनि अगरि छोकिरा आहिनि जे मुंहिंजे पु्ट जा दोस्त आहिनि त मां उन्हनि हिसाब सां ठाहींदी आहियां अगरि मुंहिंजी साहिड़ियूं आहिनि त मां उन्हनि हिसाब सां ठाहींदी आहियां जंहिं मुंहिंजे दो ॿारनि खे वणंदा आहिनि जेकी शयूं उहे ठाहे ॾींदीआनि उहे त इलाही मज़ो ईंदा आहे मूंखे लॻंदो आहे इंजोए कंदी आहियां मूं महिमाननि साणु खाईंदी पीअंदी आहियां ठाहींदी बि आहियां हू बि इलाही वणंदो आहे इलाही इलाही वणंदो आहे महिमाननि जे साणु